हेल' अ नोंथां खुलुमबाय अ आं ओइ माबा अदालगुरिनिफ्राय बुंदों आङो ओम बै माबायाव जोंहा मोनसे पिकनिक थांनो नागिरदोंमोन बै बगामाथियावहाय दा बेहाय बर्थमान मा बादि थाय थांजागोन ना थांजाया हो

जोङो जागोन लै आठ दसजोनसो जागोन गारि गंसे लानानै ओरैनो बेरायहैनो थांनो नागिरदो जोङो पिकनिक बिदि पिकनिकबो जागोन जोङो जानायफोरा बियो थांगोन जागा नायथाव ओरैनो लाय सिगांआव थांफेरदोंमोन खनसे बहुद सिगां थांफेरदोंमोन सिगाङावहाय खनसे ओरोबाव नै खनसे थांफामनो नागिरदों आरो दा बेसेबां माबादि जाखो जागाफ्रा हा हा हा

अ औ मोनखा मोनखायो आरो ने होमब्लाथ' ए पारकिं

जोंथ' संनानैसो जाहैनांगोन हास्लाबनाय नङा फुङाव संना जाहैनाय खालामसै ओरैनो थ' थारिख खौबो थारिख खौबो थिख खालामखाबाय जोङो ओइ जानुवारिनि दस थारिख आव थांनो नागिरदों औ अ अ अ अ ओमफ्राय ओरैनो लामाफ्राथ' मोजां जाबाय दां ओरैहाय थांनाया अ

अ

अ अ अ अ अ एख'थ' लाखानांसिगोन आनो

अ दे अ दे मोजां नांबाय दे दे आस्सा दे दे